भारतआवहाय आंनि मोजांसिन रायजो होननानै बुङोब्ला आङो बेखौनो बुंगोनदि सिक्किम सिक्किम जान जानाखि बेवहाय सिक्किमा मोनसे हिलस एरिया जेन'बा बियो ट्रेभेल खालामनो थाखाय जोबोद मोनसे मोजां जायगा बेवहाय जोंनि गोबां मानसिफोरानो ट्रेभेल खालामनो थाङो आरो बेयावहाय जोङो अरगानिख मोनसे बेयो मोनसे अरगानिख स्टेट बेयावहाय जोङो गोबां आबाद मावनानै जायो बे जायगानि मानसिफोरा बेबायदिनो बे जायगानि जानिखि साहा बिलायबा साहा बेयो जोबोद मोजां बेयावहाय हाजो जायगाजों लोगोसे बे जायगायाव हाय जोबोद गुसु जायो आरो बरफबो गोलैयो आरो बेजोंनो लोगोसे बेयाव गोबां मोजां मोजां बेरायग्रा बेरायनो जायगाफोरबो दङ गोबांनो बुंनो थांब्ला बिदिनो नाटुला दङ कानसनजंगा नेसिनेल पार्क दङ आरो नर्द सिक्किमाव दङ अवाथार फल जा जाखौ जों बुङो सेभेन सिसटार अवाथार पल नो जोंं जायखौ बुंनो हायो बेबायदिनो गोबां मोजां मोजां जायगाफोर दं जायनि थाखाय बेवहाय जोंनि गोबां जायगानि गुबुन गुबुन जायगानि रायजोनि मानसिफोराहाय थांनानै बेराय हैयो बा ट्रेभेल खालामहैयो आरो जानाखि बरफ गोलैनाय बेव मानसिफ्रा थांनानैहाय गेलेहैयो मोजां मोजां जायगायाव थांनानैहाय बिनि थाखायनो आङो बे सिक्किमखौहाय जोबोद मोजां मोनो आरो जानाखि बेयावहाय हाजो जायगा बेजोंनो लोगोसे आं थानो लुबैनाय होनोब्ला बिनिनो सिक्किमनिनो लासुं लासुंनि लासुं होननाय जायगा खाथिनि जिर' फयेनावहाय थांनो जोबोद लुबैयो आरो जेनेबा आरो बेजोंनो लोगोसे बेयावनो सिक्किमावनो थांनानैहाय जेनेबा केम खालामनानैबा ट्रेभेल खालामनानै थाहैनो लुबैयो जिहुथु आङो हिलस एरियाआव थांनो बा बेरायनो मोजां मोनो बेजों लोगोसे बरफफोर आरो जायगा जायगाफोरा बिसिनि जायगायाव जेब्लायबो गुसुयैनो थाबाय थायो गरम जानो रोङा गरम बोथोरबाबो गुसुयैनो थायो बेनि थाखायनो मोजां मोजांसिन मोनो आरो मानोना आङो गुसु जायगायाव थानानैहाय मोजां मोनो आरो बेजों लोगोसे हाजो एरियाआवबो थानो मोजां मोनो आरो बेबायदिनो आरो बे बे बेफोर बायदिनि थाखायनो आरो सिक्किमाव हाय आङो थांनो मोजां मोनो बा सिक्किम जायगाखौबाबो आर बे रायजोखौबा सिटेदखौ हाय आङो मोजां मोनोआरो आरो आं थां लुबैनाय जायगा होनोब्ला सिक्किमनिनो जानाखि बे दासिम बे जिर' फयेनावहाय आङो थांनो लुगैबाय लुबैयो बा हासथायो आरो थां बेवहाय मानो होनबा बिनि सिनारिफोरा जोबोद मोजां नेसारेल आरो बरफबो गोग्लैयो बिनि थाखायनो बे जायगाआव आं थांनो जोबोद लुबैयो आरो बेबायदिनो आङो बेफोरनि थाखायनो बा बेफोरबायदि ट्रेभेल खालामग्रा जायगा गोबां दं जायनि थाखायनो आङो बे सिक्किमखौ मोजां मोनोआरो आरो बेव थाहैनोबा केम खालामनानै थाहैनोबा आरो हायोबा बे जायगाआव आङो सिथायै थाहै थायनो बेफोर बायदिबो लुबैयो बेफोरनो आरो बे सिक्कमखौ आं मोजां मोननायनि जाहोन फोरा बेफोरनोसोय